جو میرا سیکنڈ پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ہے جانسنز بیبی پاؤڈر اس پروڈکٹ کی بہت سارے ایڈورٹیزمنٹ لیول میں پازٹیو رویوز ہے بٹ میں بتاتی ہوں اس کی اصلیت یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے بیبیز کے لیے بنا ہوتا ہے ٹھیک اینڈ وہ اسکن کیوں کہ ہمارے بیبیز کا بہت زیادہ ہی سافٹ ہوتی ہے تو اسے انہینس کرنے کے لیے بنتا ہے بٹ یہ پروڈکٹ میں سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے جتنا بھی بیبی کا جو نیچورل اسکنڈ ہوتا ہے اس کو ٹون ڈاؤن کر کے جو وائٹس اسٹون ہوتا ہے اسے انہینس کروا دیتا ہے سیکنڈ یہ پروڈکٹ جو ہے بالکل بھی بلنڈین نہیں ہوتا ہے جو اسکن ہوتا ہے اس میں اور بیبی بہت زیادہ اس کو ان کمفرٹیبل ہوتا ہے بیکاز یہ پروڈکٹ جو ہے بالکل بھی واٹر پروف تو ہے ہی نہیں اینڈ نہ ہی یہ میٹ فنش والا پروڈکٹ ہے یہ بہت ہی بیسک لیول کا پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ میں سب سے بڑی غلطی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جس چیز کا ایڈورٹزمنٹ لیوبل دیتے ہیں وہ چیز ہی نہیں اپناتے باقی سارے چیزیں جو نارمل جو کسی بھی پروڈکٹ میں مل جاتے ہیں وہ رہتی ہے تو اس پروڈکٹ کی سب سے خرابی چیزیں یہ ہے